एक ग्राहक अपने बैंक भेजने वाले बैंक को भुगतान करने का निर्देश देता है चेक देने वाला बैंक अ जाँचता है कि ग्राहक के खाते में भुगतान के लिए पर्याप्त धनराशि है या नहीं है भेजने वाला बैंक उस बैंक के लिए जिसका ग्राहक भुगतान प्राप्त कर रहा है या अन्य लेनदेन के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक फाइल तैयार कर रहा है ये भी एक जानना बहुत जरूरी रहता है ए सी एच ट्रांसफर स्वचालित क्लीयरिंग हाउस नेटवर्क के माध्यम से बैंको के बीच धन का इलेक्ट्रॉलिक संचलन है ए सी एच अ हस्तांतरण में बाहरी धन हस्तांतरण व्यक्ति से व्यक्ति भुगतान बिल भुगतान और नियोक्ताओं और सरकारी लाभ कार्यक्रमों में प्रत्येक जमा शामिल है व्यवसाय से व्यवसाय भुगतान एक अन्य उदाहरण हैं हम एक एग्जाम्पल के रूप में इसको बहुत अच्छी तरह से समझा सकतें हैं